आं थांनाय लास्ट आ मान्थाव मेघालया थांदोंमोन आंनि दासिमाव सोबसे बेस्ट ट्रिप आरो बियो आंनि लोगोफोरजों आरो ओ बाहाय गोबां जायगायावनो बेरायबाय मेघालया सहरायाव बेरायहैदों बे आंनि लाइफनि दिनैसिम सबसे बेस्ट एक्सपिरियेन्स आं गोबां जायगायावबो बेरायखांबाय थेवबो दा आं बेखौनो बुंनो सानगोन आरो बेनो आंनि जोबथाथ' नङा बे दासिमाव जोबथा थांनायमोन लोगोफोरजों थांदोंमोन जों गोबां ओ माहोनो रंजाबोदों जों ओ दा मेघालया सहराव बिदिनो गोबां मोजां जेनबा दैबाज्रुमफोरबो दं बेफोरावहाय जों ज' लोगोफोर थांनानैहाय ओ थांदों रंजादों आरो ट्रेकिं खालामनोबो मोनदों माखासे जायगा मानो होनबाथ' मेघालयायाव नोंथांमोनाबो मिन्थिखायो खोमा कि मेघालयायावहाय मोनसे वाटोरफल नायनो थाखाय बिसिबां गोजान गोजान माने ट्रेक खालामनांगौ जायो आरो थ' एक्सपिरियेन्सा मोजाङानो आ बाहाय थांनानै माबा मुलाम्फा जादों होनबा आं मानेकि माखासे एक्सपिरियेन्स मोनदों जेनेबाखि गाव ओ फेमेलिजों थांनानै नों मोनसे जायगा एक्सप्लर खालामनोबा ट्रिपाव थांनायनि नि माबाया आ मा होनो आल्दा जायो आरो नोंनि लोगोफोरजोंहाय थांनानै अबबा अबबा ट्रिप खालामनायनि एक्सपिरियेन्सा आल्दा जायो दा स दा आं बिसोर मोन्नैबो माबाखौहाय एक्सपिरियेन्सखौहाय मोन्नो हाबाय वुइद फ्रेन्डस अर आरो फेमेलि आरो दा अम्फ्राय बाहाय थांनायनि मुलांफायानो जाहैबाय आं माखासे बुस्थुखौ सोलोंनो मोनाखैमोन दा रोंबाय मिन्थिबाय जेनबा सोरजोंबा माबायदि रायलायनांगौ बेखौहाय सोलोंनो बे मोनसे मुलाम्फा गिनाय मोनसे खारदों ओम्फ्राय बेसेनफोरनि बादै रां रुफाखौ माबायदि बाहायनांगौ बाहायाखै बेफोरखौ सोलोंनो मोनदों दा बेनो आंनि एक्सपिरियेन्स आरो